سسلام علیکم جی مستری صاحب سے بات ہو رہی ہے اچھا ہم کو ا پرانے باتھ روم میں دو باتھ روم میں ٹائل لگوانا ہے لگ جائے گا تین بائی چار کا ہے اچھا آپ کے پاس سے کتنا میں لگ کتنا میں لگ جائے گا چٹائلڈ کا کتنا کا آ جائے گا ا چار بائی یہ چار بائی تین کا

ہاں اچھا والا لگائیں گے جو واٹر پروف والا ہوگا میںا کتنا م آ جائے گاٹلی آٹھ نو سو روپئے

لگانے کا کتنا لیجیے گا

اچھا کب لگا دیجیے گاجھ سے لگا دیجیے گاھ

جٹی اچھا ہم کو تو ارجینٹ میں کام تھا جی اچھا چلیے ٹھیک ہے تو ایک بار آپ آگے پہلے دیکھ لیجیے ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم